سر كیا میری بات سویگی سے ہو رہی ہے جی سر میں یہ كہہ رہا تھا كہ میں نے ایک آڈر دیا تھا ابھی آپ كو اور وہ آڈر آپ كی كمپںی كی طرف سے ڈیلیوری مین كی طرف سے مجھے وقت پر موصول ہو گیا ہے تو میں اس كے لیے آپ كو دھنیہ واد بولنے كے لیے كال لگایا تھا سر آپ كا بہت شكریہ آپ نے میرے آڈر كو وقت پر پہنچایا اور مجھے ابھی تک آپ كی كمپنی سے جو بھی سامان موصول ہوا میں نے جتنے بھی آڈر دیے اور جتنے بھی سامان مجھے موصول ہوئے وہ سارے اچھی كوالٹی كے اچھے قسم كے اور مجھے اس میں كسی طرح كی كوئی پریشانی نہیں ہوئی كوئی دقت پیش نہیں آئی تو اس كے لیے میں آپ كا دھنیہ واد بولنا چاہتا ہوں

جی میں میں اپنے دوستوں كو اور اپنے متعلقہ لوگوں سے بھی یہی كہوں گا كہ وہ آپ كی كمپنی سے سامان خریدیں اور آپ كی كوالٹی بھی اچھی ہے اور ڈیلیوری كی ٹائمںگ بھی كافی اچھی ہے اور تقریباً اوور آل دیكھی جائے تو ساری چیزیں آپ كی اچھی ہیں مجھے یہ چیزیں آپ بہت اچھی لگیں میرا یہ ایكسپیرئنس رہا ہے سر اسی كے لیے میں دھنیہ واد بولنے كے لیے كال آپ كے پاس كیا تھینک یو سر تھینک یو